नमस्कार बैठिए बताईए सर क्या दिक्कत है आपको

नींद कम आती है दिन में नींद आती है या रात को पूरी रात नहीं आती है नहीं आप कोई नशा करते हैं अल्कोहल वगैरह लेते हैं हाँ ठीक है लेकिन उसी का कारण है अब डिप्रेशन सोचते ज़्यादा हैं और थोड़ा अल्कोहल का भी असर होता है मानसिक स्थितिकी में ठीक है आप पहली बार तो सोचना बंद करिए दूसरी बात अल्कोहल को कतई छोड़ दीजिए और उसके अलावा सुचारू सुचारू नींद के लिए आपको हम टेबलेट्स लिख देंगे और आप पहले दो तीन जाँचे हैं आप वो कराके हमको उसके बाद दिखाइये फिलहाल मैं तीन दिन की दवा आपको लिख दूंगा अभी उसके बाद जो मैं जाँचे बता रहा हूँ लिख रहा हूँ आपको एक एल एफ टी करानी है लीवर फंक्शन टेस्ट ठीक है उसमें एस जी पी टी एक नहीं अगर अल्कोहल लेते हैं दारू के साथ में दवा नहीं खानी है फिर नहीं तो जब तक आप दवा दवा अगर दवा ले रहे हैं जिस दिन आपको लेनी हो उस दिन दवा नहीं आप लेंगे क्योंकि दवा और वो दोनों का कॉम्बिनेसन एक साथ नहीं होना चाहिए ये दोनों अलग अलग रहेंगे ठीक है औ बाकी आपको एल एफ टी एल एफ टी की एक जाँच है लीवर फंक्शन टेस्ट की मैं लिखे दे रहा हूँ उसमें एस जी पी टी एस जी ओ टी सीरम दो गिलोबिन होगा होल अब्डामेन अल्ट्रासाउंड करा लीजिए उसमें आपका लीवर फैटी है किस ग्रेड में है ग्रेड ए ग्रेड टू में वो आपको पता चल जाएगा फिर उसी हिसाब से दवाएं बढ़ाई जाएँगी लेकिन आप एक काम करिए सोचना कम करिए और पीना छोड़िए हाँ मैं फ़िलहाल तीन दिन की दवाई दूंगा लेकिन हमारी दवाई से कोई भी लाभ नहीं है जब तक आप इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं किसी व्यसन को नहीं छोड़ेंगे आप व्यसन सारे छोड़िए आप किसी भी प्रकार की घर में किसी सोच से मने सोचिए सब सोचिए लेकिन ज़्यादा मत सोचिए किसी चीज को गहराई से बैठ के सोचना नी हो जाता है लेकिन मानसिक मा मानसिक का कोई भी दिक्कत अगर है तो सबसे पहले उसका कारण होता है अ अतिरिक्त सोचना एनजाईटी डिप्रेशन डिप्रेशन में व्यक्ति तब होता है जब ज़्यादा सोचता है यानी एनजाईटी फील गुस्सा एक आता है तीन दिन की मैं दवाई लिखे दे रहा हूँ आप अभी आप दो मिनट हम आपसे काउंसिलिंग और करेंगे एक मिनट आधा मिनट और रुकिए हम काउंसिल कर लें आपसे आप ये बताईए आप कितनी लगभग हफ्ते में कितनी बार लेते हैं